ہیلو میں اتر پردیش ہاپڑ سے ذاکر نگر سفٹ ہو گیا ہوں مجھے اپنا گیس سلینڈر یہاں ٹرانسفر کرانا ہے میں اس کے لیے کس کو کال کروں کہاں سے مدد لوں کرپیا مجھے بتائیں